हँ

हमरा बाहरसँ लूहि ने मन बिकाए गेल एहिना हमरा मन हए ने जे बाहरके शहरसँ ऽ देखबी ओतौसँ ओतौ देखेलहुँ ओतौ तबियत यऽ खराबे रहैअनि हमरा मन नहि नीक रहैअनि आ तबियत खराब भए जाइए लप लप मने बिकाए जाइअनि हमरा मन होइए एकबेर बाहरोके डाक्टरसँ देखबी सहरसोसँ देखबी तबियत रहैअनि खराब ओतऽ हँ देखैलहुँ शहरोमे देखैलहुँ ओहोठिना देखेलहुँ तैयो नहि हमर मन नीक रहैअनि खराबे रहैअनि एहन मन होइए देखबी महिषीके डाक्टरसँ देखबी हँ डाक्टर छी तऽ चलू दखाए देब हमरा कोन डाक्टर नीक छै से हमरा दखाए दे

हँ नीक लग हमरा दखाए दे हमरा हँ जे हमरा कोनो हँ जे हमरा किछु होय ने फेन हमरा नीक डाक्टरसँ देखाए दिअ जे हमरा फेर नहि लप लप मन बिका जाए हम नीक डाक्टरसँ देखबै लऽ चाहैत छियै कोन कोन डाक्टर छै से ओहि डाक्टरके हमरा नाम कहू ओहि डाक्टर लग हम पहुँचनाइ छै हम जयबै गाड़ीसँ हँ हमरा जेनाइ छै ओहि डाक्टर लऽ हम देखेबै दखेनाइ छै जे जाइत छै

हँ तऽ कहबै तभे ने कोन कोन डाक्टर लग जेबै हँ तहि ने मालुम रहतै तबे ने ओहि डाक्टर लग जेबै सहरसा जेबै कि पटना जेबै कि दिल्ली जेबै हँ हँ तहि ने हमरा कहि दिअ जे डाक्टर सब छै तऽ हम करबै इलाज ओहि डाक्टरके नाम बतेबै तबे ने हँ हमरा नाम बताए देबै तबे ने नाम पतासँ हम चलि जेबै